हेलो मेरा नाम सजल है मैं मिनाल मॉल से बोल रहा था कुछ समय पहले मैंने आप की दुकान से वेज बिरयानी ऑडर की थी ओर उस में मेरे द्वारा ग़लत पता डाल दिया गया था जो कि सेक्टर सी था मैं इस पते को सुदराना चाता हूँ क्या आप इस पते को ठीक कर सकते हो इस पते को चेंज कराना है मेरे को मिनाल मॉल करवाना था इसको पते को ठीक कर के इस मिनाल मॉल पर ऑडर करा सकते हो मेरा समान क्या